جی آپ کون جی ہاں آپ بیوٹی پارلر سے بات ہو رہی ہے ہاں وہ میری دُکانوں میں ہوتا ہے کم سے کم پانچ ہزار لگ جائیں گے آپ نے تو پہلے کروایا تھا نا نہیں کرشمہ میک اپ جو آپ کروائیں گی نہ تو اِس میں کم سے کم دس ہزار تک کے تو لگ ہی جائے گا کیوں کہ پورا فل میک اپ ہوتا ہے نا اُس میں میں بہت چیزیں ہوتی ہیں اِس لیٔے نہیں اگر کروائیں گی تو پھر ہم آپ تھوڑا بہت کم کر دیں گے آپ کون کون سا میک اپ کروانا چاہیں گی ہاں تو پھر پانچ ہزار میں ہم کر دیں گے نہیں نہیں آپ کو تو پورا پوری گنجائش کر کے ہم نے بتایا ہے آپ کو اب اِس سے کم نہیں ہوگا دو گھنٹہ لگ جائے گا جی اگر آپ کو جلدی ہے کہیں جانا ہے تو ہم آپ کے لیے مطلب جلدی دُکان کھول دیں گے ورنہ ایسے میری دُکان گیارہ بجے کُھلتی ہے اور بارہ بجے دُکان رات میں بند ہو جاتی ہے جی ہم بہت ہی اچھا کر لیتے ہیں آپ نے تو کروایا ہے نا ایک بار جی تو اور بھی جو بھی آپ کے کسٹمر وغیرہ ہیں تو اُن کو ضرور لے کر آئیے گا میری دُکان میں

جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شُکریہ فون کرنے کا